क'क्राझार जिल्लायाव जोंनि गोबांसिन गोबांसिन मावारि ग्रुबा जाबाय हारियारि ग्रुबा गिबि हारियारि मानसिफ्रानो जाबाय बड' बर' एरिया बांसिनानो बर' एरिया बिसोर माने थानायाव गामि सिं गामि सिं सिं थायो गामि सिं सिं गामि सिङाव थानो मोजां मोनो गामियारि ओनसोलाव थानो मोजां मोनो थानाय जानाय लोंनायफ्रा गासिबो गामियारि ओनसोलनि सिसथेमै थाङो दा बे गामियारि ओनसोलाव जाहाथे जोंनि बे बर' मानसिफ्रा बायह्रायाव थांनोब्ला गुबुन हारिनि बाथ्रा रायलायनाय जायो आरो गोबां राव हारिनि राव बांसिनानो बर' हारिया सोलोङो एबा सोला हैयो जेरै बर' एसामिस रायलायनाय नेपालि रायलायनाय बिदिनो बाङालि रायलायनाय हारिनि राव सोलायनो हायो नाथाय गामियारि ओनसोलाव बिदिनो गामि सिं सिङावव बांसिन हारिया बे बर' हारिया थानो मोजां मोनो बेनि गेजेराव जोंनि एरियाव गामियारि एरियाव सावथालि नेपालि राभा गार' थायो अब्लाबो जोंनि बर'आव बर' जाथिया बांसिनानो दं आरो लोगोसे एस टि अ बि सि बर' सावथालि खस राजबंसि थायो गामियारि ओनसोलाव आरो बिसोरो हिन्दी नेपालि सावथालि गासिबो हारिनि नाथाय बांसिन बे हारिआनो जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डआव बर' हारियानो नाथाय बे बर' हारिया गोबां दावहा नांनानै जोंनि एरियाव गोजोन्थाय लाबोनो हादों बे बर' हारिआनो बांसिन नानो जोंनि एरियाव गोजौसिन थाखोनि हारि बे बर' हारिआ जोंनि बे बर' हारिआ गोबां आनदलन खालामनानै जोंनि बे जोंनि बि टि सि ओनसोलाव देब्लाबखौ लाबोदों जौगाखांदों थाखा फैसानि एबा दालां बायदिसिना स्कुल बेफोराव जोंहा गोबां देभेलप्त जादों बेबादिनो राजखान्थि राजखान्थि हान्जा जोंनि बर' हारिआ बांसिन राजखान्थि हान्जायाव सिथाबग्रा बांसिन सिथाबबो आरो बिदिनो दा जोंनि बर' हारिआ दा बड'लेण्ड बिनानै बि टि सि लाबोबाय बड'लेण्ड मोनाखै बांसिन हारिआरि बिगोमाआनो जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव बर' हारिआनो बांसिन गोबांसिन बर' हारि आरो बे क'क्राझार जिल्लाया जोंनि बि टि सि ओनसोलनि गेजेर खन्द'नि जेरै गेजेर खन्द'खौ मा होनो राजधानि बायदि राजधानिआनो होनजायो राजधानि गायसनबाय जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव आरो क'क्राझारा जोंनि बर' हारिनि क'क्राझार जिल्ला आरो केपिटेल आरो बर' हारिनि बेनो बर' हारिखौ जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव बांसिन नुनो मोनगोन बिदिनो दङ बेलेग हारिफ्रा खम खमसिम हारि दङ आरो एसे दे